जोंनि ओनसोलाव टेकनलजिनि सोमोन्दै थानाय जेंनाफोरानो जाहैबाय जों जेरै गामि एरियायावहाय दासिमबो मोजांयैहाय नेटवर्कखौ मोननो थाङा जायनि जाहोनाव गथ'फोरा अनलाइन क्लास आरो ससियेल मिडियाफोरखौहाय थिग रोखोमै बाहायनो मोना आरो दासिमबो जोंनि गामि एरियाजोंहाय ब्रडबेन्ड कानेकसन एबा वाय फायनि फेसिलिटिसफोरखौ नुनो मोनाखै आरो दङब्लाबो टाउनावबो गासिबावबो जोंनि ओनसोलजों जाजोबाखै बेफोरबादि फेसेलिटिसा